राजस्थान में मनोरंजन देखा जाए तो अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है क्योंकि मारवाड़ को लेकर लोग अभी भी उतना नहीं जानते हैं जितना उनको जानना चाहिए या वो जान सकते हैं तो लोगों को ये क्षेत्र देना चाहिए कि ताकि हम राजस्थान का जो राजस्थान की जो है मनोरंजन तथ्य है तत्व है उनके बारे में आगे सोच सके लोगों तक पहुँचा सके तो मनोरंजन के क्षेत्र में राजस्थान काफ़ी पीछे है अभी तो इसके बारे में सोचना चाहिए और जैसे मारवाड़ी फिल्में देख सकते आप तो लोग काफ़ी हैं जो अभी तक अच्छे से मारवाड़ी भी नहीं जानते यहाँ पर तो उनको हिन्दी ज़्यादा आती है तो मारवाड़ देखा जाए तो मारवाड़ी जो भाषा हम जनरली कहते हैं जो हमारे जोधपुर की प्रसिद्ध है तो उस भाषा में अभी भी लोग काफ़ी पीछे हैं